धानके ऊपजाबैसँ पहिले जोताइ करलऽ जाइ छै ओकरोबाद धान मतलब धान रऽ बिया मार्केटसँ लानी कऽ ओकरामे मतलब छिरकैलऽ जाइ छै ओकराबाद ओकरामे पानी दै छै धान कुछ दिन रऽ बाद बीज अङ्कुरित होइ छै ओकरबाद ओकरामे मतलब किछु दिन थोड़ा मतलब बीस पचीस दिनके बाद थोड़ा सा बड़ा होइ छै जे धान ओकरोबाद

छओ सात मन्थके बाद ओकरा काटिकऽ ओकरा मतलब जोन सबसँ मतलब खलिहानपर लानिकऽ मतलब तैयारी करलऽ जाइ छै ओकरबाद बोरामे भरिकऽ घर लऽ जाइलऽ जाइ छै ओकरा बेचै रऽ मोन छै तऽ गाँव सबमे छोटा मोटा व्यापारी रहै छै जकरासँ बात करलऽ जाइ छै ओकरबादमे ने धान लै छै ओकरोबाद मेन मार्केट लै जाइ छै मार्केट लऽ जाइके वहाँसँ मतलब वहाँसँ अलग व्यापारी अबै छै ओकरासँ भी बड़ा सा जकरासँ यहाँसँ मेन लै गेलै जे छै दो हजारमे लै गेलै तऽ वहाँ मेन बाइस सओमे बेचतै ओकरोसँ जे उपर लै जेतै मेन किछु पचीस सओमे बेचतै ऐसे करिकऽ मतलब व्यापारी मतलब धानके बेचलऽ जाइ छै फेर गेहूँ गेहूँके मतलब अगर गेहूँ अगर उपजाना छै तऽ पूरा खेतमे जुताइ करिकऽ मार्केटसँ लाइके कहीँसँ लाइके ओकरामे गेहूँ बुनलऽ जाइ छै जोताइ करिकऽ ओकरामे छिड़काव करलऽ जाइ छै गेहूँ आठ छओ मन्थमे रबी फसलके तऽ ओकरोमे बहुत गरमी बहुत धूप ओकरा चहिअऽ जकरा वजहसँ पकै पकि जाइ जल्दी ओकरबाद गेहूँ काटिकऽ थ्रेसर मँगाइ पेराइ उराइ कऽ घर आनिकऽ ओकरोबाद गेहूँके मतलब व्यापारी अगर जकरा बेचै रऽ मोन छै तऽ व्यापारी आबिकऽ दऽ दै छै व्यापारी मतलब उपर पहुँचाबै छै जकरा वजहसँ आटा मतलब वहाँ फेर फैक्ट्री जाइ छै आटा मतलब बनै छै ओकरोबाद जकरा आटा पैकेटमे पैक करि करि मार्केटमे सेल करिके बेचलऽ जाइ छै एकरासँ बहुत फायदा होइ छै